میں علی گڑھ میں رہتی ہوں بچپن سے میں نے دیکھا ہے کہ علی گڑھ میں کئی مقامی صنعتیں یا کاروبار ہیں جیسے کہ یہاں پہ تالوں کا اور بک اسٹالس کا کافی کاروبار ہے ہم جانتے ہیں کہ علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ مشہور یونیورسٹیوں میں آتی ہے جو سر سید کے زمانے کی بنی یونیورسٹی ہے وہ کافی سارے بچوں کو تعلیم دیتی ہے جن جن کی وجہ سے یہاں کے بک اسٹورس کافی مشہور ہیں ان کے ساتھ ساتھ بریانی تالی اور پروفیسرس جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ہمارے استاد ان کی صنعتیں جن سے وہ اپنا دن کے اخراجات پورے کرتے ہیں وہ بھی کافی مشہور ہیں یہاں یہاں لوگ الگ الگ صنعتوں اور کاروبار میں ہیں جس سے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے میرا ماننا ہے کہ یہاں کی جو بھی صنعتیں یا کاروبار ہے وہ سب بہت ہی مشہور ہے اور جو کچھ مقامی حس درجے پہ ہیں وہ ہیں یہاں کے بک اسٹورس کے کاروبار چائے بریانی کے کاروبار اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں پروفیسر استادوں کی صنعتیں لوگوں کے یہاں کے